जय झूलेलाल दादा तव्हां सफारी ट्रैव्लस मां था ॻाल्हायो मूंखे सुभाणे लाइ हिकु बस बुक कराइणी आहे मिनी बस बुक कराइणी आहे त हुन जो चार्जिस छा लॻंदो मूंखे पंहिंजी फैमिली सां गॾु घुमणु वञणो आहे त घण घणो प्राइज आहे हुनजो ऐं घणे मिंट में पहुचाईंदी असांखे ऐं हुनमें कुझु डिस्काउंट आहे थोरो डिस्काउंट करिजो छोकी असां हिकु ई पाड़े में रहंदा आहियूं त थोरो डिस्काउंट करे मूंखे ॿुधाइजो न अऊं कहिड़े टाइम ते कहिड़े ढाबे ते बीहंदी आहे छोकी असांखे टाइम टू टाइम खाइणो बि हूंदो आहे त छा छा घणा रुपया लॻंदा जय झूलेलाल